ہندوستان کے مختلف حصوں مختلف علاقوں کے اعتبار سے وہاں کی زبانیں الگ الگ اردو زبان ہے کہیں ہندوستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہے اور اس اعتبار سے اس زبان کافی اہم ہوتی ہے اب جیسے یوپی کا علاقہ ہے یوپی میں اردو بولی جاتی ہے اردو کے علاوہ آپ کوئی دوسری زبان تیلگو ہو یا بعض بہار کے علاقے میں جو اردو جو زبانیں بولی جاتی ہیں اگر آپ یوپی میں بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا بعض لوگ کہیں گے یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں منی پور کی زبان اگر یو پی میں بولی جائے تو کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا لوگ کہیں گے یہ ہمیں کیا گالی دے رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا ہر علاقے کے اعتبار سے ان کی زبان اپنی اہم ہوتی ہے ہمارے یو پی میں ایک لکھنؤ جیسے کہ ہمارا ثقافت کے لحاظ سے زبان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ بالا مانا جاتا ہے کہ لکھنؤ کی ایک اودھ کی زبان پیور اردو بولی جاتی ہے لوگ یہی کہتے ہیں اور ایک مشہور رہا کہ یہاں بادشاہوں کا رہنا سہنا بادشاہ یہاں رہتے تھے تو ایک تہذیب یافتہ لکھنؤ شہر مانا جاتا ہے تو اس اعتبا ہر اعتبار سے الگ الگ سب کی زبانیں ہیں لیکن یہ اردو زبان یو پی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اسی اسی وجہ سے مدرسہ بورڈ اردو بورڈ کہلاتا ہے اس میں اردو ہے عربی ہے اور یہاں پر جو مدارس میں ساری چیزیں سجمھائی جاتی ہیں وہ اردو ہی میں سمجھائی جاتی ہیں لیکن ہر جگہ کیرلا ہے ادھر حیدرآباد ہے تلنگانہ ہے وہاں انگلش زیادہ چلتی ہے انگلش میں ہر اسکول میں بچوں پر فوکس کیا جاتا ہے کہ انگلش بولنا سیکھیں اور انگلش ورلڈ لیبل کی زبان ہے عربی اور انگلش ورلڈ لیبل کی زبان ہے اور اسی طریقے سے اردو ہمارے یو پی کے اعتبار سے بہت اہم زبان ہے